गाँव मे क्या है कि सबसे पहले हमें जो गली गली है रोड थोड़ा चौड़ा होना चाहिए जिससे कि हमे क्या है कि एम्बुलेंस वगैरह आने में ज़्यादा दिक्कत ना हो नहीं गाँव मे क्या है कि गली होने के कारण एम्बुलेंस हमारा घर तक नहीं पहुँच पाता जिससे मरीज को क्या कहते हैं कि वहाँ से रोड तक जहाँ पे लाने में काफ़ी देर हो जाता है जिससे कि पेसेन्ट की हालत और ज़्यादा गंभीर हो जाती है और जिससे हमारे रामनगर स्वास्थ्य केंद्र में जो भी डॉक्टर यहाँ पे हैं गोवर्मेंट हो क्या करते हैं कि काफ़ी दिन से यही पे हैं उनको कोई भय नहीं रहता और अपनी मर्जी से ज़्यादा ध्यान नहीं देते है उनको क्या है कि अगर उनका बदली या फिर फिर डिमोशन होता रहेगा तो उससे क्या है कि उनके अंदर एक भय और वो रहता है ये सब चीज क्या है कि पब्लिक के अंडर में कर देना चाहिए वही मतलब उनका रिस्पॉन्स देके यहाँ तो ऐसे हैं क्या हैं नहीं तो क्या है कि जब पब्लिक के अंडर में रहेगा तो उनको क्या है कि एक भय रहेगा पब्लिक का जैसे होता है चुनाव के लिए चुनाव के लिए क्या होता है कि जैसे ग्राम प्रधान एक बार बनता है तो फिर वो डरता रहता है काम करें नहीं तो अगली बार हमको जनता नहीं चुनेगी ऐसे भी डाक्टरों के साथ होना चाहिए उनको क्या है कि कोई उतना भय रहता नहीं है और अपनी मर्जी से काम करते हैं जब मर्जी आया जब मर्जी चल दें उनको क्या है कि कभी जायेंगे डेढ़ दो घंटे लंच करेंगे तो फिर उठ के फिर बात करने लगते हैं फोन पे और पब्लिक को उतना ध्यान नहीं देते हैं और नहीं सही से जांच करें और ना कुछ करें जोकि ये सब बदलना चाहिए गाँव क्षेत्र में बाकी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं हम लोगों को कि सारी दवा जो है वो बाहर से लेके देते हैं कभी मतलब उनके पास दवा नहीं रहता है एक सिरेंज इन्जेक्शन कुछ भी हो सब मतलब बाहर से लेते हैं दुकानों से उनका वहाँ क्या है गोवर्मेंट इतना पैसा देती उसके बावजूद भी वो लोग कमीशन के चक्कर में सब बवा दवा बाहर से लिखते हैं और वो पेसेन्ट को उतना जल्दी ठीक भी नहीं करना चाहते है क्योंकि सोचते हैं कि दो बार आएगा तीन बार तो उससे हमारा क्या है कि इनकम अच्छा खासा होता रहेगा यही सब कारण हैं कि जो काफ़ी बदलाव होने चाहिए